زراعت ہمارے معاشرہ میں بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اگر زراعت نہ ہو تو ہمیں کھانے پینے کی غذا کیسے حاصل ہوگا جیسے غلّہ ہے چاول ہے دال ہے آٹا ہے جو ہے یہ سب ہم کو کیسے ہوگا تو اِسی لیے سب سے جو آدمی کو چاہیے وہ کھیتی بھی کرے زراعت بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہوگا تو ہم کو اناج مِلے گا کھانے کو روٹی مِلے گی سبزیاں مِلے گی کتنی اچھی اچھی سبزیاں ہری ہری سبزی ہر موسم میں الگ الگ سبزیاں ہم کو مِلتا ہے یہ کسان بھائیوں کا بہت بُرا محنت کا صلہ ہے تو ہم لوگوں کو ٹائم سے ہر سبزیاں مِل جاتی ہیں اِس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے ہم دوسرے مشغولیت میں دے رہے ہیں اِسی لیے اتنا زراعت میں بھی دینی چاہیے اور زراعت بہت اچھی چیز ہے